हम लोग पहले के ज़माने में स्विटर बुनती हूँ सिलाई से स्विटर बुनती हूँ टोपी बुनती हूँ और ऊ ठंड बच्चों को पहनाती हूँ सिलाई से बुनती हूँ मोज़ा बुनती हूँ जुराब बुनती हूँ दस्ताना बुनती हूँ पहनाने के लिए कि बच्चों के ठंडी न लगे अब के लोग हैं तो नहीं बुन पाते हैं पहले के ज़माने में डाली बुनती हूँ जाती हूँ मूच काढ़कर ले आती हूँ सरपत में से मूच काटती हूँ उसको ले आती हूँ रंगती हूँ रंग बनाकर के डाली बिनती हूँ डाली बुनकर के बच्चों को दे देती हूँ आपन उह सब कुछ खेलते हैं औ और ऊ दस्ताना बुनती हूँ सिलाई जो होती है उसी से बुनकर के टोपी ओहलाती हूँ किसी ऊ कहते हैं तो उसी को बुनकर दे देती हूँ पहले के लोग बहुत बहुत लोग के ठंडा लगते हैं अब के लोग के नहीं अब जाते हैं मार्केट किन लेते हैं स्विटर किन लेते हैं जुराब किन लेते हैं सब कुछ किनके कब पहनते हैं हम लोग हैं तो भई गाँव के लोग हैं स्विटर सिलाई से बुनते हैं कुरुस से बुनती हूँ कुरुस चलाती हूँ सिलाई सिल सीखकर सीख ली हूँ नहीं आता है ए सिलाई सी बुनती हूँ पेटीकोट है हाथों से मैं सी कर पहन लूँगा जो उ गथरी बुथरी का आता है आ उसको मैं धागा से पूरा सीलती हूँ सीकर के बिछाती हूँ ओढ़ती हूँ बिलाउज सीती हूँ सीकर के पहनती हूँ और बच्चों को पहना दे चड्ढी सीकर के पहना देती है सर्ट सिल लेती हूँ सीकर के हाथ से सब सीकर के पहना देती हूँ अब के लोग तो बहुत लोग बच्चों को सिखा दिया मैंने सीने पूरे के बच्चों सी लो मसीन सिलाई चलाओ बुन आ जाए अगर आपको पहन लेगा सीकर किसी को दुसरों का आ जाता है सी देती हूँ पहले के लोग बहुत कुछ किए हैं अबके लोग तो भई नहीं कइ पाते हैं सिलाई करती हैं इस मसीन चलाती है और क्या करूँगी जो समय पाती हूँ मैं भी सी देती हूँ थोड़ा मोड़ा सीकर अपन किसी को रहेगा ओ सी देती हूँ सीकर के अपन दे देती हूँ सब पहनेगा अपने घर का पूरा सिलाई पुराई करती हूँ मैं हाथ से बुन लेती हूँ बुनकर के आपन बिछाती हूँ बिस्तर बिस्तर बिछाती हूँ और क्या करती हूँ कि जो ढंग आता है वही आपन सारा काम घर का सया के सब बिस्तर ओढ़ना बिछाना सब आपन बिछाती हूँ बि बुनकर हाथ से वही बुनना आपको मैंने बच्चों को सिखा दिया कि बच्चों चलो तुम भी सियो पुरो अपन सी ऊ के सिलाई मसीन से तुम आपन बनाए लो दो गुण ढंग सीख लो हमारे लोग हैं तो पहले का माँ बाप हैं सिखाए हैं बुनने के लिए अपन सी बुन लेती हूँ कभी टोपी बना देती हूँ स्विटर बना देती हूँ अब के लोग तो नहीं आता है सब किन के पहनते हैं पहले के लोग हैं इधर सब हाथ से बुनकर बिन बुन के अपने बच्चों को पहनाते हैं और कुरुस जो होता है कुरुस का से बुनकर के और कहीं कहीं जाती हूँ उसको डलिया लेकर के डलिया पर ढक देती हूँ डलिया जो बुनी हूँ ओ डलिया के उसको कुरुस से बुनती हूँ बुनकर के ढक कर एकरे बाद लेकर जाता हूँ कहीं जाती हूँ तो उसको ढक देती हूँ ढक के लेकर जाती हूँ पहले को लोग इही लोग को गुण है सब सी बुन लेते हैं अब को लोग के नहीं गुण है तो बच्चों को सिखा दिया कि सिलाई वाली मसीन से आप भी सीलो सीकर पहनो किसी को दे दो पहन लेगा कुछ भी सियो फ़्राक सियो सूट सियो कुछ भी सीलो सी सा के पहनो आपन हमारे लोग के भाई हाथ से सीना है आप मसीन से सीती हो सियो हम लोग हाथ से सीकर अपन पहनाए हैं बच्चों के लिए अब लोग के नहीं गुण है तो हाथ में सिलाई चला रही है मैंने हाथ से सीती हूँ यही सभी करते हैं किसी को आते हैं उसी को सीकर दे देते हैं डाली बनाई हूँ जो मूच पर डाली होती है उसको बुनती हूँ उसको बुनकर और किसी को शादी ब्याह पड़ता है उसी को दे देती हूँ उसी में शादी ब्याह में दे देती हूँ क्योंकि बिना बुना हाथ का है ऊ अपन ले जाओ यूज करो हमारे गुण है बुन देती हूँ आपको दे देती हूँ आप ले जाओ अपने घर हमारे घर बहुत है मैं अपन बुनकर यूज करूँगा क्योंकि गुण रहना भी ज़रूरी है आपको नहीं आता है इहे बरे आता है आपको बुनकर दे देती हूँ ठीक यही काम है मेरा जो करके आपको दे देती हूँ